दिल्ली जी पंहिंजी त ऊअं लॻे थो पंहिंजी कोई संस्कृती कोन्हे छो जो दिल्ली में हर स्टेट जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं सभेई पंहिंजे पंहिंजे नमूने पंहिंजा पंहिंजा त्योहार मनाईंदा आहिनि त इने करे इहे मिली जुली करे संस्कृती जो स्टेट आहे ऐं असां सिंधी छा मद्रासी छा सभेई क़िस्म जा माण्हू हिते रहंदा आहियूं ऐं ईद ते ईद मनाईंदा आहियूं होली अचे त होली ॾियारी अचे त ॾियारी ऐं असांजो चालीहो ईंदो आहे त चालीहो बि इलाही धूमधाम सां मनाईंदा आहियूं मतिलबु मिली जुली करे सभेई संस्कृती सभिनीनि संस्कृतीअ सां मिली करे दिल्ली जा त्योहार ईंदा आहिनि ऐं असांखे इलाही मज़ो ईंदो आहे अलॻि अलॻि संस्कृतीअ सां मिल मिलंदा आहियूं अलॻि अलॻि उन्हनि जो खाधो पीतो लेकिन असांखे सभु हिक ई जॻहि मिली वेंदो आहे ऐं इलाही सुठो लगंदो आहे छो जो दिल्ली हिकिड़ो संस्कृतिक प्रदेश थी वियो आहे हर क़िस्म जी संस्कृती हिते मिलंदी आहे बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश हर स्टेट जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि सभेई पंहिंजा पंहिंजा त्योहार मनाईंदा आहिनि ऐं सभिनी जे त्योहारनि में असां बि शामिलु थींदा आहियूं असांजे त्योहार में उहे शामिलु थींदा आहिनि त इन करे तंहिं करे हर क़िस्म जी संस्कृती हिते आहे ऐं इलाही मज़ो ईंदो आहे इलाही मस्तु रहंदा आहियूं ऐं असांजो चालीहो चालीहो त पूरे चालीह ॾींहं हलंदो आहे ऐं सभेई धूमधाम सां मनाईंदा आहियूं चालीहो साहिब त इलाही मौज हूंदी आहे चालीह ॾींहं ताईं